पयलींच्या काळांत घरां वास्तू प्रमाण बांदताली वास्तू हाच्या मामतान रांदची कूड बांदपाचें म्हत्व पोशण आनी जेवणाची देवी मां अन्नपूर्णा हांगा रावता देखून पुजा कक्षा उपरांत घरांतली सगळ्यांत पवित्र खोली म्हणल्यार रांदची कूड मानतात रांदची कूड म्हणल्यार आमी आमचे दिसपट्टे जेवण तयार करतात तें जेवण जें आमकां दिसपट्टे कामां पुराय करपाक उर्जा दिता आमची बुकाची मुडावी गरज बगयतात आनी आमकां भलायकेन आनी फिट्ट दवरतात योग्य रांदची कूड वस्तू प्लेसमेंट दुयें दुयेंसाक उपोवपी नाकारात्मक उर्जा पयस धरून साकार साकार्मक वातावरण वांगडा भलायकेन जिणेची खात्री करता वस वास्तू प्रमाण बांदूंक नाशिल्ली रांदची कूड अर्थीक भार दुयेंस कुटुंबीक भा वाद आदी प्र उमंत्रण दिवपी सं संपडल या कुडी चौकांनी वा आयता कुती आसूंक जाय दर एका कुडीच्या कानशा कोनशा सयत कुडी बरी वामान उजवाड आनी निवळ आसूंक जाय जड फि फिचर